गामियारि ओनसोलफोराव आबादारिफोरा गोबां बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो बिदिनो दैज्लां समाव दैबाना दैबानाजों माब्लाबा आबादफोरानो लोमजोबनानै थैजोबो माब्लाबा खरान थिं थिं सानदुं दुंनानै रानस्रावहोजोबना आबादफोरखौ खहा खालामो बिदिनो माब्लाबा मेसें बोथोराव थिगसे खुवा खुनानै आबादफोरखौ थैहोजोबो बिदिनो बायदि रोखोमनि जेंना जानानै आबादफोरखौ गोबां खहा खालामो गामियारि मानसिफोरनि माखासे आबादारिफोरनि आबादखौ आरो बेफोरनि अनगायैबो दैज्लां समाव अखा बोथोराव सार'न्थाइ गोग्लैनाय बारहुंखा बेफोरबो माखासे आबादफोरखौ खहा खालामो सार'न्थाइ गोग्लैबा आबादफोर गोरलै गोरलै बुदामब्लेजोबो गासै बो गोरलै गोरलै मैगंफोरा बुदामब्लेजाना जस'जोबो बा थैजोबो बा गुयो बारहुंखाजोंबो बिदिनो गुयो जस'लाङो बुखारलाङो बेबायदिनो जायो आरो